औ बुंदों माबिमोन औ ओमफाय

दंनायाथ' दङमोन जोंहानो दोनोमोन दोननाया आमफ्राय हरसेआव बिदिनो फनद्रस' लायो बिदिनो थाफैजोबखयो बयबो मेरला थाफैयो फैयो खमायनो हानाय नङामोन आङो उम माला फैगोन नोंसोरलाय संफोर संफोर फैगोन ना दे बिदिब्ला फैगोरदो उनाव माबा मोनसे जागोन बे बेरायग्रायाथ' बिदिनो मोजां दै दङ आमफाय लामायाथ' बरथमान दा एसे गारजिथ' मोनाबोनो नाङा आरो जिखुनु मैदेरफोर ओंखरलाबायो ना हाग्रानिफ्राय

जागोन दे औ लाहैजागोन बे खिन्थु एसे गारि भारा थाव सोनायफोरखौ नोंसोर होनांगोन

बिदिब्ला संफोर फैसै होमबा दे लोगोमोनलायसै संफोर दे होमबा